आं जी केह् हाल ऐ राम राम जी राम राम ठीक ऐ तुस सनाओ जी बड़े दिन बाद याद कीता अच्छा अच्छा जाना भी पेपर देन अच्छा अच्छा कदूं रिजल्ट निकलना कदूं एह् किन्ने बजे कन्नै चलो कोई निं मारगे चक्कर जरूर ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा आना कदूं अच्छा अच्छा होटल रौह्ना जां इत्थें गै रुकना अ ठीक ऐ जन्ने आं ठीक ऐ ठीक ऐ